बियाह शादी होइ छै ने तऽ फोटो खीँचै छै बच्चासभ बच्चासभकेँ ज्यादा पसन्द होइ छै फोटो खिँचनाइ खिँचनाइ तब फोटो खीच कऽ फेर एलबममे लगबै छै एलबममे लगा कऽ जे छै ने ओ फोटो जे छै ने बहुत दिन तक चलै छै देखै जब मन करै छै तब जे मम्मी पप्पाके सभ अपन फोटो ओ देख सकै छै फोटोकेँ एलबममे लगा कऽ आ बियाह शादी होइ छै लोक तऽ ओन्नऽ मड़बा आरपर आ जे फोटो खिचबै छै मेहदीमे फोटो खिचबै छै आओर ई हल्दीमे फोटो खिचाबै छै हल्दीमे फोटो खिचबै छै लोग डाँस बाजा सभकिछु अपन जे छै ने करै छै फोटो खिचबै छै ओहिके बाद जे छै कनी मन्दिर आरमे मटकोर करय जाइ छै लड़का लड़कीके तब फोटो खिचाबै छै उसके बाद जे छै शादीमे शादी स्टेजपर खिचाबै छै फोटो स्टेजके बाद खिचाय कऽ फेर जयमाला घरीमे जयमाला करि कऽ फेन फोटो घिचा कऽ तऽ उसके बाद शादीपर बैठै छै तब फोटो खिचाबै छै फोटो खिचबैमे लोककेँ बहुत मजा आबै छै अच्छा लागै छै फोटो रहै छै तऽ लोकके जे छै रहै छै एलबममे लगा कऽ रक्खै छै ओहिके बाद कैसेट बनाबै छै कैसेट बना लै छै ने ओसभ चीजके वीडिओ बना लै छै तऽ सभदिन यादगार रहै छै देख सकै छै ओ फोटोकेँ आ ओ कैसेटकेँ भी देख सकै छै शादी बियाह तऽ एक्के दिना होइ छै आ फोटो रहै छै वीडिओ रहै छै तऽ लोक सभदिन देखै छै ओकरा अच्छा रहै छै देखैमे टेंशन नहि रहै छै बच्चासभकेँ जे छै ने फोटो खीँचयमे बहुत मस्त लागै छै तैआर भेल नहयलक सोनयलक कपड़ा आरसभ पिन्हलक अच्छासँ तैआर होइ छै फोटो खिँचाबै छै फोटो खिचबै छै अच्छा लगै छै हम रोडपर खिचबै छियै सभकेँ खिचाबै लए कहै छियै सभ खिँचबै छै जेतना भी सर कुटुम्ब आबै छै महिला आबै छै सभ खिचाबै छै फोटो अच्छा लगै छै आओर जे बाहरिओ सरकुटुम रहै छै ओकरो अरके खिचाबै छियै दुनू तरफसँ रहै छै ओकरो आरके खिचाबै छियै सभके साथ फोटो जे छै ने खिचायल जाइ छै तऽ आच्छा लागै छै सभके मोन जे छै ने पूरा भए जाइ छै जे हँ सभ नाच गान करै छै सभ शौख पूरा होइ छै बिआह शादीमे लोकके सौख पूरा होइ छै अच्छा लागै छै लोक गीत नाद गाबै छै अच्छा अच्छा गाबै छै लोक अच्छा रहै छै सभके मोन जे छै ने पूरा भए जाइ छै इसभ चीज करि कऽ अच्छा रहै छऽ जे छियँ